बागवानी के लिए मैं कई उपकरणों का उपयोग करती हूँ जिनमें से मैं आपको कुछ उपकरणों के बारे में बताना चाहती हूँ जैसे कि फावड़ा कुदाली ट्रावेल पानी का पाइप इस्प्रिंकलर जल कुंड कैंची हैन्ड ग्लव्स टोपी जूते आदि बहुत सारी ऐसे उपकरण हैं जिनका हम उपयोग करते हैं हम फावड़ा का उपयोग मिट्टी को खोदने गड्ढे बनाने और पौधों को रोपने के लिए किया जाता है और कुदाली का उपयोग जमीन को तोड़ने मिट्टी को ढीला करने में करते हैं ट्रोवेल का उपयोग छोटे पौधों को रोपने मिट्टी को ढीला करने और बीज को बोने के लिए करते हैं पानी का पाइप हम पौधों को पानी के देने के लिए करते हैं और इस्प्रिंकलर का उपयोग बगीचे को पानी देने के लिए किया जाता है